ابھی میرے پاس ایک تخلیقی پینٹنگ نشانی کے طور پہ کسی کی دی ہوئی امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے جس کو میں نے جس کو مجھے ملا تھا کسی نے مجھے ہدیۃً دیا تھا اور اس میں بہت سی اچھے طریقے سے انھوں نے ایز اَ ٹری ٹری کے طور پہ مجھے یادگار اور شاخوں میں شاخوں کو جو بنایا گیا ہے اس میں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاخیں شاخوں سے علامتیں ظاہر کی گئی ہے ملنے کے اوقات کے اور مقامات کا اور یہ ساری چیزیں مجھے ہدیۃً ملی ہے اور یہ تخلیقی لحاظ سے بنی ہوئی یہ ہے بہت ہی کریٹیو بہت ہی دلچسپ ہے اس کو دیکھ کر کے پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں جب میں بارہ سال کا تھا اس وقت میرے کسی خاص نے مجھے بلایا اور اپنے ہاتھ سے بنا کر کے اس کو میرے لیے تیار کیا اور مجھے ہدیۃً دیا اس کو پا کر میں بہت زیادہ خوش ہوا اور پہلی بار میں نے ایسی نایاب چیزیں دیکھی تھی